हा मूं वटि बि हिक ॾाढी पुराणी किताबु आहे जंहिंजो नालो की सुखमणी साहिब आहे उहा किताबु मां अॼु खां काफ़ी साल पहिले स्टेशन मां वती हुयमि उन किताबु मूंखे दुकानु वारे पंजाह रुपए ॾिनी हुई ऐं उन किताब में सुखमणी साहिब जी हिकु हिकु तुख खे खोले करे सम्झायो वियो आहे उन में असां खे ॿुधाए वियो आहे की कीअं सुखमणी साहिब जी हर हिकु तुख में ॿी कोई ॻाल्हि न चवंदी हुई सिर्फ़ु और सिर्फ़ु हिकु ई ॻाल्हि सम्झाए वई आहे की कीअं असांखे उन मालिक जे हुकुम में रहिणो आहे हुन में सुखमणी साहिब जी हर हिकु पौड़ी हर हिकु तुख खे खोले करे आराम सां पूरो सम्झायो वियो आहे अगरि कोई बि माण्हू जेको सिंधी आहे उहो उन किताब खे अगरि पढ़ी वठंदो त उन खे कॾहिं ईअं न लॻंदो कि उन सुखमणी साहिब में छा पढ़े मूंखे सम्झ में न आहियो हुन खे उहो उहा किताबु पढ़ण खां पोइ सुखमणी साहिब जी हर हिकु तुख जी हर हिकु ॻाल्हि पंहिंजे हृदय में वेहिजी वेंदी ईअं ई हुआ जेकी किताबु आहे भले ई उहा साल पुरानी आहे ॾाढी ई ॾाढी पुरानी आहे पर उहा किताबु जेके नयूं किताबूं इन उन खां चङी अॻिते आ्हे छोकी हुन किताब में जीअं उचारन जीअं सम्झायो वियो आहे मूंखे नथो लॻे की अहिड़ो बि कंहिं किताब में सम्झायो वियो हूंदो